پی ٹی اوشا یہ ہندوستان کے ایتھلیٹ میں ہیں میں سے ہیں انہوں نے ایشین کپ اور بہت سارے میڈلس جیتے ہیں گولڈ میڈلس جیتے ہیں ان کے علاوہ عورتوں میں ویمن میں جو اسپورٹس پرسن ہیں ان کا کارنامہ حیرت انگیز ہے ثانیہ مرزا ہیں سائنا نہوال ہیں اور بھی دیگر ہیں